मां सिंधी कीअं सिखियुमि उहो मां बचपन में ई बाल मंदर खां वठी ॿारहं दर्ज़े ताईं सिंधी स्कूल में हुअमि त मुंहिंजे लाइ उहो सिंधी सिखणु ॾाढो सहुलो थी वियो असांजा टीचर्स बि ॾाढा सुठा हुआ जेके असांखे सिंधी सेखारींदा हुआ ॿारहं साल सिंधी मिडिअम में पढ़ण सां मां सॼी सिंधी सिखी वियुमि हाणे मां सिंधी ॻाल्हाए सघां लिखी सघां पढ़ी सघां सिंधीअ में पत्र वेआर वहिंवार करे सघां जेको बि आहे मां सभु सिंधी में करे सघां थो मां सिंधी सिखियुमि पंहिंजे सिंधी स्कूलनि मां ई सॼी सिंधी सिखयुमि